हा रोटी में त मूंखे बचपन सां खूब रुची रही आहे पर हिनखे उभारे मूंखे कोविड में कोविड में मां अचानक सां मां छा कयो की पंहिंजी जेकि शइ ठाहींदी हुयुमि पोइ मां सभिनीनि खे वीडियो ते ॾिखाईंदी हुयमि और बेकिंग जो बि मूंखे खूब शौंक़ु रहियो त केक में मां अचानक सां हिक बार सोचियो की कोई अलॻि टेस्ट ठाहियां त मां पान जे टेस्ट जी पेस्ट्री ठाती उनखे खाई करे जेतिरा बि मुंहिंजा दोस्त और जेतिरा बि जंहिं बि मूंखां वरिती पोइ मां ॾेयण बि शुरू करे रखी सेल बि करण लॻमि सभिनीनि खे एतिरो बढ़िया लॻो मुंहिंजो इहो पान फ़्लेवर केक और पेस्ट्री की हो मुंहिंजो सिग्नेचर आइटम ठही वियो और हिनजो फ़ीडबैक एतिरो सुठो मिलियो एतिरो सुठो मिलियो की हेन सभु चवंदा आहिनि एतिरो बढ़िया असां कॾहिं कह बि पान केक और पान पेस्ट्री असां कॾहिं न खादी हुई